हलो मेरी बात नीता से हाे रही है आपने लाइब्रेरी से बुक ले गई थी विज्ञान की अभी तक आपने वापस नहीं लाके दी है आपको पता है कि इक्ज़ाम खत्म होने के बाद बुक वापस लाके दे देना चाहिए था ना कितने दिन हो गए और अभी तक आपने बुक वापस लाके नहीं दिया है बाकी बच्चे आ रहे हैं कि मैम मुझे विज्ञान की बुक चाहिए अब यहाँ बुक अवेलेबल नहीं है और आप बुक वापस लाकर नहीं दे रही हो नहीं अब एक दिन के बीस रुपए के हिसाब से शुल्क लगेगा नहीं इतने दिन हो गए तो अब ताे शुल्क तो लगेगा ही क्योंकि इक्ज़ाम के इतने टाइम बाद तक आपने बुक वापस लाकर नहीं दी है शुल्क तो लगेगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है दो चार दिन वाली बात नहीं कितने टाइम हो गया अभी तक आपने बुक नहीं वापस अभी भी फिर भी दो चार दिन बाद बोल रहे हो तो आप पहले बुक वापस लाके दे देते फिर चले जाते पता तो है कि बाकी बच्चों को भी बुक की आवश्यकता पड़ती है तो बुक लाकर देना चाहिए था ना ठीक है इस बार माफ कर दे रही हूँ दोबारा से माफ नहीं करूँगी दो दिन के अंदर में आप बुक वापस लाके दे दो दो दिन सिर्फ दो दिन का टाइम ठीक है फिर